ای بک کاغذ کے استعمال کو کم کرتی ہے جس سے جنگلات کی حفاظت ہوتی ہے اور ماحولیاتی نقصان میں کمی آتی ہے ای بک کو دنیا بھر میں کہیں بھی اور کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے بشرطیکہ انٹرنیٹ کنیکشن یا ڈاؤن لوڈ کردہ مواد موجود ہو ای بک عموماً پرنٹڈ بک کی نسبت سستی ہوتی ہے کیوںکہ اس میں پرنٹنگ اور شپنگ کی لاگت شامل نہیں ہوتی

خراب نہیں ہوتی اور طویل عرصے تک محفوظ رہتی ہے ہزاروں کتابیں ایک چھوٹے سے ڈیوائس میں محفوظ کی جا سکتی ہیں جس سے سفر کے دوران کتابیں ساتھ لے جانا آسان ہوجاتا ہے ای بک میں ویڈیوز آڈیوز اور انٹرنیٹ لنکس شامل کیے جا سکتے ہیں جو پڑھنے کے تجربے کو زیادہ دلچسپ بناتے ہیں